जोंनि जायगायाव अनेख रोखोमनि दाउ फैयो बायदिसिना रोखोमनि जों दाउ नुनो मोनो जेरै दाउब' दाउराइ आरो सखा आरो दाउथु बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दाउआ जोंनि जायगायाव बिरबोयो हाग्रा खाथि ओनसोल नालाय बेबायदिनो हाग्रानि गुबुन रोखोम गुबुन रोखोमनि दाउफोरानो जोंनि जायगायाव फैयो आरो बेफोरनि गेजेराव आं दाउराइखौ जोबोद मोजां मोनो दाउराइ दाउखौ मानोना जोङो दाउराइ दाउखौ जोबोद मोजां मोनो बेनि गाङा ओरैबायदि समायना जेनेबा भगबाननोबो जों बेखौ दाउराइ दाउनि गांखौ होयो जों दाउराइ दाउआनो जोंनि आंनि नुनायाव आंनि गोसोआव जोबोद आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोन होयो मानोना दाउराइ दाउनि महरानो आलादा बेहा खर'आव खेंगुर बायदि बिबार बायदि दङ आरो खर'आव समायनानो आरो गांफोराथ' आ आगर एरनाय जेन'बा जोबोद बुहुमखौनो सोमोनांहोनो हानाय गोबां मानसिखोनो सोमोनांहोनो हानाय जोंनि बे दाउराइ दाउआ मोनसे मोनसे बिबार बारि बायदि जोबोद जोबोद समायना नुहोयो आरो जोंहा हादान हाग्रा सेरनि रायजो जानाय नालाय जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ नुनो मोनो दाउराइखौबो जों नुयो बेनिखायनो आंबो बेखौनो आंनि गोसोआव बिराद मोजांसिन मोनो आरो